नागरिकांक बेंकींग सोंपें करपा खातीर सरकारान खूब योवजणी अश्यो राबयल्यात आणी त्यो बऱ्यो उपकाराक पडटा फॉर एग्जांपल आतां ग्रुह आधार स्किम आसा किंवा निराधरांची पेन्शन योजना म्हणून आसा हे सगळें ज्यो स्किमी आहात त्यो स्किमिंचे पयशे डायरेक्ट बेंकेंत तितूंत आपलें बेंकेतूत डायरेक्ट पावता मागीर तेचे खातीर तुका खंय वयचो पडना आनी सरकार डायरेक्ट तुजो एकावंट नंबर आनी तुमचे कडेन जो दिल्लो आसा तेच्या हेचेर डायरेक्टली बेंक तुज्या खात्यांत डिपोजीट करता तेका लागून खूब शें सोपें जालां म्हणजे जाणट्या बायलांक मुद्दम इशे बेंकेन त्या खातीर वयचे पडना आनी तें खूब शें सोपें जालां